میرا نام فاطمہ اختر ہے میری عمر پچیس سال ہے میں نا اپنی اسکولنگ جو ہے وہ رابعہ اسکول سے کری تھی اور میں نے الیون کلاس میں جو اسٹریم لی تھی وہ تھی کامرس اب جو میں اب میں گھر میں ہی رہتی ہوں اور بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں میں بچوں کو ہوم ٹیوشنز دیتی ہوں جو فرسٹ سے لے کے ٹینٹھ کلاس تک کے بچوں کو میں اجمیری گیٹ لال کنواں اور نئی سڑک کے بچوں وہاں جا کر بچوں کو ٹیوشن ہوم ٹیوشن دیتی ہوں